हाँ मैंने अकेले सफ़र किया है मैं यहाँ से प्रयागराज से मुंबई गया तो अकेले सफ़र करने में बहुत थोड़ी समस्याएँ भी होती हैं कि जब ऐसे आप अकेले हैं ट्रेन से जा रहे हैं चौबीस घंटे का सफ़र है तो रास्ते में खाना पीना मतलब एक तरीके से मतलब अकेले और आपका ध्यान कहीं और बँटा होता है कि बैग है अब उसमें सामान हैं कपड़े हैं कुछ कीमती सामान भी हैं तो पैसे हैं चोरी ना हो जाएँ मान लीजिए आप सो गए और कहीं और पहुँच गए तो ये सब सारी समस्याएँ होती हैं अगर अकेले रहो तो और ये सब दिक्कतें होती हैं और खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सही ढंग से खाना नहीं हो पाता बाहर का कुछ खाके किसी तरीके से अर्जेश्ट करना पड़ता है और अकेले बिल्कुल बोर भी हो जाता है आदमी अकेले कितना एक तरीके से एक तरीके से मोबाइल देखता है या फिर फ़ोन किताबें पढ़ता है फिर भी अकेले किसी से ना किसी जो भी लोग होते हैं वहाँ पे अनजान ही होते हैं कभी परिचित नहीं होते एकाएक बस ट्रेन या बस में ही मिलते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है वहाँ का